हैलो म्हाराज केह् हाल ऐ होर ठीक घर सारे ठीक ओह् म्हाराज कम्म पेई गेआ थोह्ड़ा एह् मंदर जाना आटा लेइयै ते भी मंडल दा बीह् गुत्थी लेई आनी नाल एह् किन्ने बजे जाना एह् किन्ने बजे आना किन्ने बजे आना चलो थोह्ड़ा जल्दी करेओ में घर मिस्तरी लाये दे आं ध्याड़ी कम्म लाये दे घर ऐं एह् लैंटर पा दे आं आं म्हाराज पार्टी करागे होर बोल्लो आं म्हाराज दूऐ आ माल ऐ ते मिट्ठा मूंह् बी करागे ते कौड़ा मूंह् बी करागे लैंटर म्हाराज कल्ल करागे शुरू सीमेंट लेआना मंडल दा ठीक